जुनारफोरनि आबादाव जुनारफोरखौ गोहोम खालामनो हानाय माखासे बेरामफोरा जाबाय आं मोसौनिफ्राय लानानै बुंलांनोसै मोसौनि बेखौ बेरामाव गोहोम खोलैनो हनाय बेरामानो जादों रो मोसौनि बिगुराव अह बेरलाबजोबनाय बेराम मोसौआ आदार जानो हायै बेराम बेखौ बुङो बकन्थ' आरोबाव मोसौनि उदैया दुख्रांनाय आरोबाव मोसौनि आइसुगुरा गनो नागिरनाय बेखौ बुङो सखा आरो बोरमानि बेमारा जादों बोरमानि बेलायाव बोरमानि गन्थं थिन बे जार खुदै गबाय थानाय एबा गन्थंथिं गुंग्राइ गनाय आरो बोरमानि बिगुराव गुफुर गुयै गुयै बिगुरा गुफुर जानाय बेखौ बुङो खुसि अरनाय दावनि बेमाराव गोदोना गाबनाय थेन्थावनाय आरो अमानियाव जाबाय अमायाबो सखाबो जायो लोमजायो आदार जानो हायै जानाय थिग बिदिनो

जों मोसौनि बेरामखौ बासायनो थाखाय बेफोरबायदि लैखोननिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो मोसौआ बिगुर गुजोबोबा बेरलाबोबा बेखौ जों बखन्थ' बेमार जादों होन्नानै जों मोसौनि गलिखौ साखोन सिखोन साफा सुफा खालामना धुप एबा धुना लगायनानै जोङो सामफ्रोमबो मोसौ खानाय टाइम बा मोसौखौ जाय जायगायाव जोङो दोनो बेहाय जोङो स्रां स्रिं जों साखोन सिखोन खालामो मानो होमबा जाहाथे मोसौनि मोदोमाव थाम्फैआ बादेरा बा बेनि बेमार मोदोमनिफ्राय थाम्फैआ बानानै गुबुन मोजां मोसौनि मोदोमाव जाहाथे बादेर हैया बिनिखायनो जोङो मोदोमफ्रुहै जों लाखिनाय जायो थिग बिदिनो ओह आसिगुर गनाय एबा गावस्रानाय बेराम जायोब्ला मोसौआ एम्फौ नाङो बै एम्फौ नांनायखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय जों साखोन सिखोन जों पटासजों सुनानै बेखौ जों बिजि बा सिरिन्सआव जों तारफिनखौ बोनानै जोङो फानना होनानै जों दिहुननानै गाराइ रानसान्दि जों बेखौ गोबां जोथोनै लाखिनाय गोनां जायो थिग बिदिनो बोरमानि बेलायावबो माब्लाबा जुदि बोरमाया खुथि अरख'नाय एबा बे खोमोन गख'लांनाय जायोबा जों गोदोनिफ्रायनो बर' बुरैफ्रा ओह ना सुनाय दैखौ लखबना होयोब्ला मोजां जायो होननानै फोथायो जों बिदिनो बेबायदि खालामनायजों लोगोसे बोरमाखौ जोथोनै लाखिनानै जाहाथे गुबुन आलादा बोरमानियाव सन्देरै बायदि जों बेखौ आलादाहै खाना दोनना जोथोन लाखिनानै रैखा खालामनाय जायो आरोबाव दावखौबो जोङो फबनानै दोननाय जायो जाहाथे गुबुन मासे दावनिफ्राय गुबुन मासे दावनिसिम सन्देरा आरो बिदिनो जों गोबां जुनारफोरनि आबादाव जों जुनारफोरखौ गोहोम खोलैनो हानाय गोबां बेमार आजार जोङो मोनबोनाय जायो नाथाय जोङो खायसेखौ रैखा खालामनो हायो बा खायसेखौ जों रैखा खालामनो हाया बिनिखायनो जोङो माब्लाबा गाव गाबा गावनि जुनारखौ जों खोमानाबो लानो गोनां जायो नाथाय हाजासेखौ जोङो जोंनि मिथिनाय मिथिंगायारि मिथिंगायाव मोननाय लाइफां एबा बेन्दोंजों जों रैखा खालामनो जुजियो बा हामो होननानै जों फोथायो थिग बिदिनो दाव बेमार जायोब्ला सोमलि बिबारखौ जों देग्लिनानै माइरं एबा ओंखामजों लागायनानै सारना होयोब्ला जों हानायखौ मोनो आरोबाव मोसौनि उदैया गिदिर जायोबोला बा उदैआ दुयोबोला मोसौनि गोदोनायाव एम्बु सिथ्रखौ आलायना उल्टाहै आइथिं थोंसेआव खाना आलायना गोदोनायाव होयोब्ला जों सेमनायखौ नुनो मोनो थिग बिदिनो गोबां रोखोमनि बेरामाव गोबां ओह आलादा आलादा नेम खान्थिजों जों फाहामनाय जायो